औ बाहाय बाय फेसबुख थुइथार एबा इन्सथाग्राम फोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो आं बाहायबोबाय बेवहाय आंहा गोबां मोजां मोननाय दं मानोना बेफोरखौ बाहायनानै समाजनि जिनिखि जाबाय थानाय गोबां थासारिफोरखौ जों मोथिनो मोन्नाय जायो मानोना बेयाव गोबां खौरांखौनो जों मोननो हायो दा मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला बेनोसै मोजां आव बाहायब्ला मोजां गाज्रियाव बाहायब्ला गाज्रि दा